मेरा सबसे पहले स्मार्टफ़ोन मेरा वीवो का फ़ोन था जो मैंने दो हज़ार उन्नीस में लिया था वक्त के साथ साथ उसमें अपडेट होता गया वह हर बार मतलब कुछ महीनों में ही उसका अपडेशन आता रहता है उसके फ़ीचर्स चेंज होते रहते हैं जो मेरे लिए भी काफ़ी लाभदायक रहा उसमें नए नए फ़ीचर्स आना नई नई टेक्नोलॉजी से जो भी उसका काम है वह सब करना काफ़ी अच्छा रहा स्मार्टफ़ोन भी बढ़िया है उसका उसके जो भी फ़ीचर्स है कैमरा वगैरह या उसका ऑडियो मोबाइल सब कुछ बाकी बहुत अच्छा है उसमें एप वगैरह भी बहुत अच्छे से काम करते हैं मेमोरी भी उसमें ज़्यादा है मेरा वीवो का फ़ोन था वीवो टी ट्वेंटी नाइन बहुत अच्छा है काफ़ी अभी भी चल रहा है फ़ोन उसमें अभी तक कुछ भी ख़राबी नहीं हुई है गारंटी पर भी दिया हुआ था साल भर की गारंटी थी और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह हुई है तब से लेकर अभी तक उसमें कई सारे बदलाव हो चुके हैं और अभी भी उसमें हो रहे हैं तो अभी नए अप अपग्रेड भी हो चुका है वह